اتر پردیش میں دستکاری کی تعلیم زیادہ تر بی ایڈ کے لیے مسئلے کو کس طرح حل کر سکتے ہیں اساتذہ کی بھی تربیت کا سب سے زیادہ اثر اثر پڑتا ہے فنون اور دستکاری میں آرٹ اینڈ کرافٹ کو بنانے کے لیے سب سے زیادہ ہمیں ایک اساتذہ کی ضرورت ہوتی ہے جوکہ اگر ہمیں جتنا اچھا بنانا سکھائیں گے ہم اتنے اچھے اچھے اور اس میں ہمارا بھی بہت زیادہ اہم کردار ہوتا ہے ہمیں بھی اپنا پورا ہنڈریڈ پرسینٹ دینا ہوتا ہے جس کی وجہ سے جب تک دونوں کی طرف سے فل مارکس نہیں ہوں گے کیسے کچھ بھی اچھا ہو سکتا ہے